कृषि के कृषि और किस किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं जहाँ कृषि है वहाँ पर किसान है और जहाँ किसान है वहाँ कृषि है इन दोनों के बिना तो कुछ सम्भव सम्भव ही नहीं है यदि मुझे उनका मेरे समूह में उनकी सहायता चाहिए तो मैं जो किसान रहते है उनको समझाऊँगी कि मेरे समूह में जो है वह कृषि के हित में कार्य किए जाते हैं तो आप मेरा उसमें थोड़ा सा मदद कीजिए जैसे आपकी कृषि के लिए क्या उपयोगी चीज़ है ओर क्या नहीं है यह सारी चीज़ें मैं उनको बताऊँगी और मैं चाहूँगी कि वह मेरी मदद करे जिससे मेरा जो समूह है या जो मैं करना चाहती हूँ वह कर सकूँ